مشرقی دلی ضلع میں کئی اہم تحفظی اقدام ہوسکتے ہیں جیسے کہ جنگلات کی حفاظت مشرقی دلی میں واقع جنگلات کی حفاظت اہم ہے ان میں کوئی امن و امان یا زیادہ سے زیادہ ونڈر لائف کی حفاظت کی تدابیر ممکن ہے پانی کی بچت پانی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے دلی میں مختلف اقدامات کیے جارہے ہیں جیسے کہ بارش کے پانی کا انحصار اور جلدی سے خزانوں کا تعمیر صحت و صفائی مشرقی دلی میں منظم صحت و صفائی کے اقدامات اور مختلف مقامات پر لائے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی صحت محفوظ رہے تعلیم تعلیمی اقدامات بھی مشرقی دلی میں اہم ہیں جیسے کہ مدارس اور تعلیمی اداروں کی ترقی اور بچوں کی تعلیمی سطح کو بڑھانے کے لیے منصوبے ہیں اور ہم اپنے ماحولیات کو صحیح کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی برائی کو سر اٹھنے نہیں دیتے اور جہاں بھی کوئی غلط کام دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ کوئی اگر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو اسے جس حد تک ہوتا ہے ہم اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں